गङ्गा किनारमे आबे हिए एहिजे मतलब होइ गेलै तीन मोहानी भए गेलै तऽ ओहिजाँ अयलौ तऽ देखलहुँ एकदम एकदम बाल ओल उड़ैत रहैत छै एकदम देह आर गंदा होइ जाइत छै गङ्गा जी जाइ छियै सब नहबैत छियै हँ ओकर बाद आएल लोग मुड़न कयलक हूँ तब ओएहमे मतलब खूब नहेलहुँ आयँ ओहि पार तऽ पानि जे छै नहाइ धोइके ओकर बाद जाइके जे छै भोजन भात होइत छै आयँ लेकिन इएह बात छै गङ्गा जी नहबै लऽ जैसे पूर्णिमा भेलै पूर्णिमामे आबैत छै सब लोग गङ्गा जी नहबैत छथिन गङ्गा माइके प्रणाम करैत छियै ओकर बाद जाइके पूजा पाठ करैत छियै ओकर बाद भूखलै आबैत छियै तऽ फेर खाना पीना खयलहुँ ओहिजे बनबैत छै लोग आयँ खाना ओहिजे तऽ ओहिजे दय छै जिलेबी ओलेबी बनबैत छै ओकर बाद जे होइ छै मतलब ओ कचरी फुलौरी इएह सब बनबैत छै तऽ ओहिजे अयलहुँ नहाके तऽ खयलहुँ तब फेर खयलहुँ तऽ बेसी लोग तऽ कतेक लोग पहिने पैदले आबै रहए लेकिन आब आइकाल्हि तो मानिके चले मोटरसाइकल भए गेलै तऽ लोग आब मोटरसाइकिले से आबैत छै जादा तऽ तऽ पहिले हमे आर आबे रहिए तऽ पैदलो आबे रहिए ओतेक दूरा ओत्ते दूरा आइके ओकर बाद फेर जाइ रहिए तऽ जइते जइते तऽ हैरान होइए जाइ रहिए लेकिन कोइ बात नहि छै गङ्गा माइ छै ने गङ्गा माइ लैके भगबान छथिन तऽ अयबै शरणमे ने ओकरा शरणमे तऽ ओकर बाद जाइके जे छै तब गेलहुँ घर पर तऽ मानिके चलियौ बालू उड़ैत छै बालू तऽ छैबै कयलै गङ्गा किनारमे कतेक ने तऽ ओ बालू उड़ि गेल फेर देह भरि देलक हँ पहिने से कतबो नहाके निकलैत छियै तऽ गङ्गा माइ आबै लऽ दै छै बढ़िआँ से थोड़ेकबा उन्ने हबा चलैत छै बालू एत्ते ने पड़ैत छै ओकर बाद हय की की करिए